म्हाका आवडपाच्यो बायक म्हळ्यार बुलेट के टी एम मेस्ट्रॉ स्पलेन्डर अश्यो जाय तरेच्यो बायक्यो म्हाका आवडटात म्हाज्या कडेन मेस्ट्रॉ बायक आसा हांव ती उमेदीन चलयता म्हाका ती खूब आवडटा आनी हांव खंय पयस वता जाल्यार हांव म्हागेली मेस्ट्रो गाडी घेवन वता बायक घेवन वता ती म्हाका खूब आवडटा खूब वर्सां जाली ती म्हाजे कडेन आसा आनी ती म्हागे केन्नाच म्हाका अशें खंयच दवरल ना ती गाडी हांव थंय सगळ्या वच फिरपाक घेवन तीच वता ती गाडी म्हागे आवडची गाडी सारकीं तिणी केन्नाच म्हाका त्रास दिलना गाडयेन पंदरा वर्सा जाली ती गाडी घेवन हायें पूण बरी चलता बरी पीक अप दिता सगळें बरें आहा त्या गाडयेचे सपनां गाडी म्हळ्यार म्हागेली एक आसा ती के टी एम ती म्हागे ड्रीम बायक म्हाका ती आवडटा खूब आवडटा तेची स्टायल आवडटा तेजे पीक अप आवडटा सगळें तरेचें हें तें म्हाका आवडटा म्हणून ती म्हाका सपनांतली हांव हें केन्ना ना केन्ना ती बायक घेतलो